जी हाँ मैं आप को बताना चाहूँगी मैंने हाल ही में एक इश्ट्रेटनर ख़रीदा है बालों को इश्ट्रेट करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो मुझे कोई भी परेशानी उसके साथ नही हुई है और मैंने एक महीने पहले वो ख़रीदा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस्ट्रेटनर है जो बाल हैं काफ़ी लंबे समय तक हम उन्हें इश्ट्रेट कर सकते हैं कर्ली हेयर कर सकते हैं हम बहुत सारी जो इस्टेप्स हैं वो हम कर सकते हैं उस इश्ट्रेटनर से इस्मूतली जो है बाल जो हैं इश्ट्रेट हो जाते हैं और बाल ज़्यादा रफ़ भी नी होते हैं उस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियेंस मेरा उसके साथ रहा है और वो मुझे बहुत ही कम दाम में मिल गया था इतना अच्छा इश्ट्रेटनर कम दाम में मुझे मिला था और ऐसा नहीं है कि कम दाम होने की वजह से इश्ट्रेटनर ऐसे ही लोकल हो तो ऐसा भी नहीं है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उस से बाल बी रफ़ नहीं होते जलते नहीं हैं बाल और ईज़िली जो बाल हैं इश्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ही कम टाइम में